जय झूलेलाल दादी दादी मूंखे थोरो ॿ टे समान वठणा आहिनि त पिन खे हो माने कि तीवण वठिणो आहे मूंखे मच्छी बि वठणी आहे किते किते इहे किते मिलंदो असांखे ख़बर नथी पए हिते सम्झ नथी अचे बोड लॻियल पिया आहिनि पर सम्झ में कोनि थी अचे

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा निकिरंदो अच्छा त ठीकु आहे मूंखे जूता चपल बि खपनि थोरा मिसिस लाइ थोरो मूंखे कपिड़ा बि खपनि लेडीस टॉप त उहा किते मिलंदो हा हा हा त हे ज़ारा शोरूम किते आहे अछा हुते इते कैंटियूं किथे आहिनि हिकु त ॿी सम्झो कुझु खाइणो हुजे ठीकु

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ॿुधो आहे कलर प्लस शोरूम जो हुते सुठे सुठा कपपिड़ा मिलंदा आहिनि त उहो क कहिड़े माले ते आहे टे माले ते वञिणो पवंदो अच्छा अच्छा हुते हुते हुते लेडीस जा बि कपिड़ा मिलंदा आहिनि न अच्छा

अच्छा मुंहिंजी धीउ आहे उहा छह छह साल जी आहे त हुते ॿारु नंढ ॿारनि जा कपिड़ा मिलंदा उहा कहिड़े माले कहिड़े माले ते आहे हा हा ऐं बी हूमन जी तव्हांखे तकलीफ़ ॾेई रहियो आहियां बींग हूमन जी किते मिलंदी हू माना हिकु लास्ट पूछी रहियो आहियां तव्हांखां मां छोकी उहो थोरी कई जानकारी हुनखे सुठी मिली वई आहे त बी हूमन जी किते मिलंदा कहिड़े माले ते बींग हूमन जो ईंदो आहे न जो सलमान खान पाईंदो आहे त हुनजी शोरूम हुन शोरूम आहे न हिते ॿुधियो त आहे अच्छा ठीकु आहे दादी महिरबानी तव्हांजी जय झूलेलाल पोइ तव्हां जाम मूंखे मदद कई आहे त जय झूलेलाल ठीकु आहे दादी ठीकु आहे मिलूं तव्हांखां